धोरोमा सुबुंफोरखौ सल्फ खालामो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो आं फर एजामफोल आं खृस्थियान धोरोमखौ आं खृस्थियान धोरोमाव मोनसे रो बुंनाय दं गावजों गाव ज' थालाय गोयिफोरखौ सहाय हो नोंनि सुथुरखौ अन आरो आं सानो गासै धोरोमानो खौसेथिखौसो मोजां मोनो गासै धोरोमानो गाव गावजों अनलायना थानो लुबैयो गाव गावजों सहाय होलायनो लुगैयो दुखु सुखुआव एबा राङारि अनसुंथायाव एबा असुं खाथिनि मानसिखौ नाय आं सानो गासैबो धोरोमानो बेबायदि फोरोङो जेब्ला जों धोरोमनि बादै गोबा नलेस थागोन एबा जों धोरोमनि बिजाबफोरखौ मानिगोन अब्ला जोंनि गोसोफ्रा गुरै जागोन आरो सोरबा सासेजों सोरबा सासेखौ अनो गोसो जागोन सोरबा सासेखौ सहाय होनो गोसो जागोन बेफोर बायदि सहाय होलायनाय अनलायनाय थायोब्लासो जों सुग जालायनो हायो खारन जोंनि धोरोमा बेखौनो फोरमायदों जेनबा गुबुनखौ अननांगौ जों मारै खौसेथि संसार जालांनांगौ सोरबा सासेखौ मदद होनायजों सोरखौबा अन्नायनि गेजेरजों दा बेफोरबायदि जोंनि धोरोमाव फोरमायदों आरो बेफोरखौ जों मानियोब्लासो जों खौसे जालायनो हागोन दा जोंनि रायजो राय रायजो राजा जायखि फोर्बोआव माब्रै ज' जालायो जों ज' जालायनाया बेनो जोंहा बयहाबो समाबाय सम फोर्बो फैयो हिन्दु होन खृस्टियान होन मुस्लिम होन मुस्लिमफोरना ईद फैगोन सोरबा हिन्दुफोरना बैसागु फैगोन खृस्टानफोरना खृसमास फैगोन दा जोङो बुंनो थांगोन आं खृस्टियाननि बादै खृस्टियाना दा खृसमासखौ फालियो खृसमास फालिनो थाखाय गोबां खृस्टियान सुबुंफोरा लाहार फाहार जायो जिसुनि जोनोम सानाव मारै फालिगोन मारै जों खौसेथियै ज' ज' थालायनानै जों बे धोरोमखौ एबा जोंनि जि खृसमास जों बेखौ मारै जाफुंहोनो हागोन बेखौ बयबो सान्नाय फैयो आरो जेब्ला बिदि सानो आरो गावजों गाव ज' जालायनानै खोथा लालायो सानलायो जों मारै जोंनि देग्लायनि खृसमासखौ जों जयै खुलांनो हागोन गाजा गोमजायै जों जोङो अखालिनिफ्राइ एबा सिमोननिफ्राइ जों देग्लाइ साबसिन खालामगोन बेफोरबायदि सानाया फैयो दा जों बेफोरबायदि सानलायनायनि गेजेरजों आरो जों साबसिन खालामनो नाजानायनि गेजेरजों जों हारसिङै हाया जायखौ जों ज'यै मावोब्लासो बे जाफुंनो थाङो बिब्दि ज'यै सानलायगोन ज'यै नाजालायनायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा ज' ज' जायो आरो गावजों गाव सहाय लायो खामानि दामानि मावलानानै बै जि खृसमासनि थारगेथ गावसिनि बेखौ जाफुंहोनांगौ नै बेखौ होसोनो थाखाय गावजों गाव ज' ज' जालायो गावजों गाव ज' ज' खामानि मावो बिनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा खौसेथि जायो आर खौसेथि जानायनि गेजेरजों बै ख्रिसमासखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हायो जायखौ धोरोमा जोंखौ खौसेथि लाखिदों बे धोरोमखौनो जोङो बयबो फालियो हिन्दुफोरा गावसिनि बैसागु एबा गावसोरनि बाथौखौ सिबियो गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा गाव गावनि इसोरखौ खुलुमो खृस्टियानफ्रा जिसुखौ खुलुमो जायखौ खुलुमनायनि गेजेरजों गावजों गाव अनलायनाय खौसेथि फैयो बेखौनो खुलुमो दा हिन्दुफ्राबो गावसोरनि बैसागुनि थाखाय गोबां लाहार फाहार खालामो जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय गावजों गाव सहाय होलायनायनि गेजेरजों थिग बिदिनो बयनिबो धोरोमा बिदिनो मोनसे फोर्बो फैयो जाय फोरबोखौ फालिनायनि गेजेरजों जों सुबुंफ्रा एबा रायजो राजाफ्रा खौसेथि जायो थारैनो जोंखौ धोरोमा खौसेथि लामाजों दैदेनलाङो आरो नंगौ थार लामाजों आगान सुरनो थाखाय जोंखौ फोरोङो